असां सिंधी माण्हू रोटी ठाहिण खां अॻु गैस खे हथ जोड़ींदा आहियूं ऐं चुल्ह देवीअ खे प्रार्थना कंदा आहियूं त जीअं असांजे घर में हमेशा अन जा भंडार भरिया पिया हुजनि ऐं इहो कहावतूं असांखे असांजे वॾनि सेखारियूं आहिनि पहिरियूं फुलिको पचाइण महिल असां उहो पहिरों फुलिको गांहि जे लाइ कढंदा आहियूं ऐं उन में खंड विझी करे पचाईंदा आहियूं जीअं गऊं माता बि असां सां ख़ुशि थिए ऐं असां रोटी खाइण महिल बि हथ जोड़े करे खाईंदा आहियूं शुक्रु करे खाईंदा आहियूं ऐं पोइ ई झूलेलाल खे बि प्रार्थना कंदा आहियूं की जीअं अॼु असांजी थाली रोटीअ सां भारियलु आहे सदाईं असांजी थालियूं रोटीअ सां भरियलु हुजनि